जय झूलेलाल ड्रॉइंग में ईअं त चुनौतियूं घणियूं थींदियूं आहिनि पर हुनमें इज़ी अ ड्रॉइंग करण लाइ पाण खे जीअं प्रैक्टिस लॻंदी आहे त उन्हनि लाइ पाण ध्यानु ॾेई करे कमु कंदा आहियूं त उनमें आसान तरीक़े सां ड्रॉइंग ठायण ऐं हुनमें जो कलर जेका रंग थींदा आहिनि उहा जेका अ नॉर्मल कलर थींदा आहिनि उन्हनि में रंग भरे करे ड्राइंग में कलर भरे उन्हनि जो ख़ासि ध्यानु रखंदा आहियूं बाक़ी मुश्किल त घणियूं थींदियूं आहिनि पर हुनमें ॼण पाण मुश्किल जो कमु थोरो सुठो कयूं त हुनमें पाण खे वधीक सुठो पवंदो आहे